اردو زبان جو ہماری مادری زبان ہے جس پر ہمیں فخر ناز ہے یہ زبان جو ہے کہ جب سے پیدا ہوئی ہے اس کے کچھ دنوں بعد ہی اس کے انداز شاعری اور ادب داخل ہو چکا تھا اردو زبان نے ادب اور شاعری میں ایک منفرد اور نمایاں مقام حاصل کیا ہے اس زبان کی نرمی مٹھاس اور خوبصورتی نے ایک مؤثر اور مقبول وسیلہ بنا دیا ہے خاص طور پر غزل نظم میں شاعری کے لیے ہمارے ملک میں یوں تو بہت ساری زبانیں ہیں جیسے ہندی انگریزی ہے پنجابی ہے گجراتی ہے بنگالی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں بلکہ آپ بھی جانتے ہی جانتے ہی ہوں گے کہ جب جب بات شاعری کی آتی ہے تو سب سے زیادہ اردو زبان کو یاد کیا جاتا ہے کیوںکہ یہ زبان اتنی پیاری ہے اور اتنی اچھی ہے کہ میں بس کیا بتاؤں اردو میں شاعری کا مزہ ہی الگ ہے اسی طرح دیگر فنوں کے لیے جیسے نثر ہے جیسے محاورے ہیں جیسے ابلاغ ہے جیسے خطوط ہیں جیسے میڈیا ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام شکلوں کے لیے بھی ایک اردو زبان بہت اچھی طرح استعمال ہو رہی ہے لیکن شاعری اور ادب کے اظہار کے لیے اردو زبان بہت عمدہ اور ممتاز پلیٹفارم ہے